हाँ हाँ मैम बोलिए न मैम बीमार है ओके मैम मैं अभी आस आ तो नहीं सकता हूँ थोड़ा सा मैं काम में फँसा हूँ मैं एक घंटे बाद आता हूँ तो उसको पिक करते हुए घर चले जाऊँगा मैम के मैम केयरलेस नही मैम वह मतलब ख़ुद ही इस्कूल जाने में ऐसी करती है मतलब मना करती है हर दिन हर दिन मना करती है अभी परसों के दिन भी वो इस्कूल नही गई थी क्योंकि उसकी तबियत ठीक नही थी फिर हम लोगों को लगा कि वो इस्कूल जाएगी थोड़े खुले हवा में घूमेगी तो उसको अच्छा लगेगा मैम पर वो घर पर रहती तो फिर मैम वो किसके साथ रहेती उसकी मम्मी भी जॉब पर जाती है और मैं भी नहीं रहता हूँ घर पर फिर और वो लो फ़ील करती है फिर मैम जैसे इस्कूल जाती है तो आप लोग बता भी सकते हैं क्या उसके साथ ये हुआ वो हुआ है बट घर पर रहेगी अगर कुछ हो गया तो उसका ही डर रहता है नहीं तो हम लोग तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करते ही है अभी कल भी डॉक्टर के यहाँ गई थी वह अच्छा हाँ मैम मैं तो आ जाऊँगा बट वो वो ये कि थोड़ा सा मेरे को ट्राफिक में भी इशू रहेगा मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ मैम उसको अभी अभी भी चक्कर आ रहा है क्या ओके मैम मैं उसको पिक करने आता हूँ बिल्कुल